हेल्ल' खुंगुर नोंथाङा इलेकट्र'निकनि ना आंनिया कारेन्टआ मैयाहाय एसे बार अखा फैदोंमोन नालाय बे बार अखा फैनायखायनो न' गोदाननिया आरो सारअन्थाइ गावनानै गाज्रि जानानै दङ आंबो बानायनो रोङा नालाय आंबो नोंथांखौ सम मोनोबा दिनै फैनानै बानायफैबा मोजां जागौमोन आरो औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ बेखौथ' एसे एनैखौ आं खालामनो हागोन माने एसे माखासे बै कार्डबर्ड बायदिसिनायाव लगायनांगौ दं नालाय बेफोरखौ आं रोंनाय नङा आरो माने आं मावफेराबो नालाय जायखिजाया नोङो सम होनानै लोगोफोर सानैसो लाबोनानै मावफैदो दा बेलासियाव बेलासियाव जेबो नङा आरो दा नोङो सोलाबहोनाय खालामदो दा बेलासियाव माने आंहाबो जोङो मोनायाव जुदि नों लाइन गैयाना लाइनाव थाबाय थानांगौना बे लाइन गैयाबा एक्केबारे खोमसि खोमलाव मोनो आरो सुखुवा सुखुवा मोनो सानफ्रोमबो लाइनाव थाबाय थाग्रा नालाय ओमफ्राय औ औ औ औ जायखिजाया नोङो फैथारबानो जाबाय दे नङाबा बिराद जाल्ला जागोन आंहा माने कारेन्ट गैयाबा बिराद उसुबिदा जायोना औ औ दे